हेल' खोनाबाय दा औ ए

आंनाथ' माबायाव होबायानो बै सापागुरि डनबक्सक'आव फिद्जफ्रालाय बिदिनोसै साइन्स जोंना दा साइन्स कलेजाव नालाय कलेजआवहाय साइन्स फरायोबा एडमिसन सथर' हाजार ह'स्टेल पिजानो चाराय सारि हाजार मानि जि खस्थ' मोनबाय ओमफ्राय नोंहालाय बहाथो होखो सेनेलावहाय बांसिनसो थांबावो बै माबा डनबक्सक'आवहायसो एसे खमसिन आरो फिसफ्रा दा इस्कुलनि गेजेरावहाय प्राइभेटआ डनबस्क'आनो हाइसखा नालाय बेखायनो आंबो बे डनबस्कावनो हैदोंमोन बै सापागुरि डनबस्क' जुनिवर कलेजावहाय हाब आंनि फिसाफ्रा साथाम दा साथामावहाय सासे डिग्रि कमप्लिट जानानै दं ओमफ्राय सासेया दा डिग्रि लास्ट इयार लास्टाव थांबाय बे नोंनिसो गोसो जाबाय नों बबाव हामजायो आरो फिसाबो बहा हाबनो गोसो जायो फिसा फिसाजों नोंजों रायलायलायदो मिलायलायदो दानिया हामाजायबो नांगौ दा दानि आजिखालि गावसिनि गोसोबायदि हाबनो मोनब्लाबो गोसोफ्रा सुखुवा मा होनो बिमा बिफानिबो गोसो बायदिबो जाया बेनिखायनो औ गथ'नावबो सोंदो औ दे